हम जो है बहुत सारे पौधे लगाते भी हैं और काफी दिलचस्पी भी रखते हैं हम अपने जीवन में वृक्ष लगाने में बहुत तत्पर रहते हैं आदमी जैसे एक बच्चे का लालन पालन करने में मशहूर हो जाते हैं उसी तरह हम ठीक उससे बढ़कर हम हर तरह का फलदार छायादार फूल वग़ैरह अनेक प्रकार के जड़ी बूटी तक भी हम लगाते हैं क्योंकि मानव जीवन में वृक्ष पौधे बहुत ही कामयाबी होते हैं जैसा कि उसमें बेल का भी हमलोग काफी उपयोग करते हैं बेल का पत्ता से हमलोग बहुत सारा पूजा पाठ में यूज़ करते हैं बेल पत्र जैसे हमारे शंकर भगवान को और भी कई यज्ञ में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है तो उसके बाद बेल का जूस भी पीते हैं बेल एक तरह से अगर किसी भी तरह का अगर किसी आदमी को कब्ज़ियत हो जाए पेट में अगर वह व्यक्ति बेल पकाकर खा ले तो उसकी कब्ज़ियत निश्चित रूप से दूर हो जाती है तब बेल भी हमारे जीवन में बहुत एक अच्छी कामयाबी फलदार वृक्ष है इसमें हमलोग पौधे का कितना भी गुणगान करेंगे तो कम होगा क्योंकि वृक्ष पौधा फलदार छायादार फूल पत्ती यह बहुत ही मानव जीवन में कामयाबी होते हैं इसलिए हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को जो साधन है उनको वृक्ष अपने जीवन में बाग बगीचा लगाना ही चाहिए क्योंकि बाग बगीचा लगाने से हमारा गाँव समाज फला फला रहेगा और वर्षा का भी प्रकोप रहेगा वर्षा होगी साथ ही गर्मी ज़्यादा नहीं होगी अभी के समय में जहाँ वृक्ष नहीं है तो सरकार के द्वारा वृक्षारोपण पर काफी बढ़चढ़ के प्रयास किया जाता है कि हर जगह सरकारी ज़मीन में रोड किनारे पोखर किनारे नहर किनारे कई अन्य जगह पर वृक्ष लगाते हैं इसलिए हम सभी को एक अपना जितना ही सक्षम हो निजी से निजी ज़मीन में कुछ फलदार छायादार पौधे लगाना चाहिए जिससे मानव जाति को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए वृक्ष नहीं रहेगा तो मानव जाति को बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ सकता है इसलिए वृृक्ष सभी प्रकार का वृृक्ष वह फलदार हो छायादार हो अन्य जड़ी बूटी तरह तरह का हमारे जीवन में सुखदायक होता है फल इसलिए हम सभी को फलदार छायादार

जितना भी नजर आए उसका हर हाल में सभी को कुछ न कुछ लगाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सभी दिन फलीभूत रहे